जोंनि बर' रावाबो मोनसे हिन्दी बायदिनो लिरनाय बेखौ देबनागिरिजोंनो लिरनाय जायो बर' आरो हिन्दीजों लिरनाया एखेबायदियानो जाहैयो नाथाय बुंनायावसो फरायनायावसो बर' रावा रिंसारथि आलादा जायो आरो हिन्दीनि रिंसारथि आलादा जायो आरो दा बर'वाव बांसिनानो बर'निया एसे थख' थख'सिन हिन्दीया जाहैबाय बोदलानाय बा थुखोनाय बिदि लिरनाया बांसिन जायो आरो दा जों बर' आरो हिन्दीनि गेजेराव एखेखौनो नुनो नागिरो नाथाय बुंनाय रिंसारथियाव आलादा आलादा सोदोब जायो बेखौनो जों बिदि बुजिनाय जायो आरो बेबादिनो इसे बर' आरो हिन्दीजों रुजुजाथाव जायो